जी बोलिए जी मैम जी बोलिए जी जी जी जी जी जी जी जी ऐसा है होटल मैनेजमेन्ट ही कोर्स है मैम दो साल का है और हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है और हम छः छः महीने का सेमेस्टर होता है तो एक सेमेस्टर की फीस एक लाख रुपया है यानी कि साल का दो लाख रुपया तो चार लाख तो आपकी फीस हो जाती है मैम ठीक है और उसके बाद बच्चा हॉस्टल में रहेगा तो उसमें हमारे तरफ कई रूम है किस नॉर्मल रूम में रहेगा या ए सी रूम में रहेगा तो सब के चार्जेस अलग अलग जैसे नॉर्मल रूम में रहेगा तो उसका पर मन्थ का किराया दो हज़ार है ए सी में रहेगा मैम उसका किराया चार हज़ार है और खाने पीने में भी है कि बच्चा भाई पर यहाँ अंदर खाएगा बाहर खाएगा या खुद बनाएगा तो दोनों सुविधा हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ खान हाँ हाँ जो बच्चे को पसंद हो तो यदि बच्चा हॉस्टल में खाना खाता है तो हमारे यहाँ खाने की यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है आपको लेकिन उसका भी अलग चार्ज है एक लाख रुपया महिना साल का उसका लग जाएगा खाने का हाँ तो दो साल रहेगा ना दो लाख मैम खाने का छः लाख तो मान के चलिए मैम की दो मैम क्या किया जाए यहाँ भी तो टीचर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं खाने पीने की सुविधा खाना नम्बर एक का आपको मिलेगा जी जी नहीं मैम आप एक बार एक बार आके विजिट करिए आपको लगेगा की कमरे भी बच्चे के रहने के लिए बड़े बड़े हैं और वह अच्छी सी बिस्तर है आपको गद्दा उद्दा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है अलमारी बच्ची को देंगे पढ़ने के लिए टेबल चेयर देंगे और हमारा जो संपर्क है बड़े बड़े होटलों से है बच्चे को ट्रेनिंग जो दिलवाते हैं वह सारे फाइव स्टार होटलों में दिलवाते हैं तो बच्चे की सुविधा का बहुत खयाल रखते हैं और एक हाँ और एक गारन्टी और भी हैं मैम हमारे यहाँ जब बच्चा मैनेजमेंट कर ही रहा होगा लास्ट ईयर एग्ज़ैम देगा तो अच्छे अच्छे होटेल वाले भी आते हैं अपने के यहाँ तो वह उसको अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी कभी कभी बच्चें यहाँ से निकलकर तुरंत जॉब में चले जाते है तो यह फ़ायदा प्लस पॉइंट यह हैं कि बच्चे को आपको जॉब तुरंत मिलेगी और हाँ हाँ जॉब मिल जाएगी और अच्छी जगह मिलेगी अच्छे शहर में मिलेगी क्योंकि बड़े बड़े शहरों से अच्छी अच्छी कंपनीयाँ आती रहती है हमारी हाँ हाँ ठीक एक बार एक बार विजिट कर लेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है मैम ठीक

नहीं नहीं मैम सब सब अच्छी होगी टीम हाँ ठीक चलिए मैम एक बार विजिट करिए ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक मैम ठीक है नमस्ते